बिजली अभी बहुत कटि रहलै एहि लऽ कऽ जे गरमी छै तनि पङ्खो उङ्खो चलतै तब ने लोक सुतबो करतै बिजली कटलाके बाद नहि खाना बनबै बनै छै नहि भनसा करयमे बनै छै नहि खेत पटाबैमे बनै छै नहि किछु होइ छै बिजली तऽ होनाइ एकदम जरूरी छै देनाइ बिजली अभी खूब कटै हइ ई लए कऽ छै से परेशानी लोकके बढ़ि जाइ हइ बिजली मानि कऽ चलियौ कम कम अभी दए हइ बिजली गरमीके दिन छै बहुत दिक्कत होइ छै लोक खन चलय बुलयमे खाना भी बनबयमे कपड़ा भी धुअयमे बीजलिएसँ पानि भी आजकल चलै छै नल फल्लाँ चिल्लाँ जे छै बिजलिएके प्रोबलम बेसी काम करै हइ कखनो कम्प्यूटर चलबै छै कोइ कोइ किछु बनाबै छै कोइ किछु करै छै बिजलिएसँ ने आ बिजली के जे हइ बड़ा दिक्कत होइ छै बिजली तऽ हरदम चाही चाहे बिहार सरकार तब दए नहि छथिन तेल उलके पहिले तेल उल मिलैत रहय तऽ ठीक रहय केनाहू लोक जी लै रहै आब तेल तऽ मिलै नहि हइ ई लए कऽ बिजलिएपर लोक आश्रित छै बड़ा दिक्कत होइ जाइ छै बिजली नहि रहल तऽ नहि खाना बनबयमे लगलै पङ्खा जे लोक पङ्खा पङ्खा भी काम करै छै बिजलिएपर सभकिछु बिजलिएपर होइ जाइ छै ओहि लए कऽ बड़ा दिक्कत छै बिजलीके टाइम नहि छै बिजली बड्ड कटै हइ अभी बिजली रहनाइ भी एकदम जरूरी छै नहि रहतै केना लोक रहतै एहि लेल बड़ा दिक्कत छै रहलै बिजली होइनाइ भी जरूरी हइ बिजली आधारित लगभग लोक बिजलिएपर सभकिछु काम करि लैत हइ बिजली कटलाके बाद बहुत दिक्कत होइ हइ इसलिए बिजली छियै देनाइ एकदम जरूरी रहै हइ तब काम होतै मोटर चलाए कऽ कपड़ा भी धुअइत हइ बिजलिएपर सभलोक आइरन भी बिजलिएसँ होइ हइ सभकिछु बिजलिएपर काम करय पड़ै हइ किसान भी बिजलिएपर पटवन उटवन आब करै छथिन इसलिए बिजलीके नहि रहनाइ खूब दिक्कतसँ रहै छै रोड घर सगरे तऽ नहिओ रहल अच्छा लगल देखयमे बिजलीसँ सभकिछु बिजलिएसँ आजकल होइ रहलै हन मोबाइल भी चार्ज नहि होइ छै लाइन कटल रहल तऽ आइरन भी नहि करय पड़ल कोइ कोइ अइसन लोक छथिन जे चूल्हा भी अथिएपर जलबै छथिन बिजलिएसँ रोटी भी बिजलिएसँ सेकाय जाइ छै आजकल तऽ रोटी बिजली भी रहनाइ एकदम जरूरी बात छै आओर बिजली कट बड्ड कटै छै अभी आओर बिहार सरकार तऽ तेल उल तऽ बन्दे कए देलखिन बहुत दिक्कत छै बिजलीमे आ बिजली कम देर रहै छै आओर दिक्कत छै आर जिनका इनवर्टर छै तऽ हुनका तऽ अनेरो रहै छै हमरा अगर यानि कि इनवर्टर रहबे नहि करतै तऽ केना लोक रहतै खाना पीना सभकिछु ने अथि करय पड़तै आओर सभसँ बेसी दिक्कत आब गरमीके मौसम बिजली कटलाके बाद बहुत दिक्कत होइ जाइ हइ एहि लए कऽ बिजली रहनाइ भी एकदम जरूरी छै बिजली नहि रहत तऽ केना काम चलतै बिजली कटौती बहुत अभी होय रहल परेशानी बिजली रहनाइ भी जरूरी हइ आ नहि रहतै तऽ केना होतै साँझ भोर मानि कऽ चलियौ लोक अथिए करै छै बिजली बहुत दिक्कत होय जाइ छै